समयके साथ देखल जाइ तऽ लोग शहरीकरणके वातावरणमे बदलि रहल छै जकरा कारण कि मैथिलीके भाषामे किछु कमी आबि रहलो छै बदलावके देखते हुए मैथिलीके भाषा कऽ प्रोत्साहित करै कऽ लिअ मैथिली द्वारा बहुत सारा प्रावधान चलायल जाइ छै जकरा कारण कि मैथिली भाषा आओर जादा उजागर हो सकै समय बदलावके कारण लोग भाषामे परिवर्तन आयल छै देखल जाइ तऽ संस्कृति धीरे धीरे खतम ही हो होवैके कगारपर छै संस्कृति भाषाके तरह ही मैथिली भाषाके आगे दबाव नहि हो इसीलिए मैथिली भाषाके लोकके बीच जागृति करलो जाइ छै ताकि मैथिली भाषा अपने आपमे जितना प्रमाणित आओर प्रतिष्ठित छै आगे भी उसी तरहसँ रहै इसलिए संस्कृति भाषाके प्रोत्साहित करैके चाही